आमच्या पारंपारीक भेसा विशीं उलोपाचें जालें जाल्यार जे कांय गोंयचे भेस आसात तातूंत भितर कुळम्यांची साडी वेगळी आसा मागीर धनगरांचो भेस वेगळो आसा हाचो अभ्यास म्हाका चड ना पूण कांय भेस आमी आमचे लोक कलांनी आमकां पोळोपाक मेयटा आमचें जाणटेलीं आदीं नववारी कापडां न्हेसतालीं हांव तर म्हणटालें की णव वारी कापडां सगळ्यांक मोडन कापडां म्हणून कारण आतां आमी पँट शर्ट घालता आमची टिशर्टां पयलीं लांब आसतालीं तीं टिशर्टां आतां मोटवीं मोटवीं जायत चलल्या पूण जर आमी णव वारी कापड पळयलें जाल्यार एक तर ती थ्री फोर्त पँट जाता किंवां ती पांयां लांब मेरेन पँट जाता आनी धाकटो ब्लावज सो आमची आदली काळांतले जें न्हेसण आशिल्लें तेयी बी खूब आधुनीक आशिल्लें पूण तेंच आतां वेगळें तरेन आमी घालतात म्हणून तें आतां म्हणजे वेगळे तरेन ताका पळोवप जावपाक लागला ताच्या उपरांत मागीर पांच वारी कापडां येवपा लागलीं पांच वारी साडयो येवपाक लागल्यो बायलां सगलीं पांचवारी साडी न्हेसतालीं आतां चडशें जाणां आमकां चुडिदार स्कर्ट ब्लावज मॅक्सी फ्रॉक पँट शर्ट हेंच घालतना दिश्टी पडटा पूण जे पारंपारीक भेस आसात ते परत एक फावट नव्यान येवपाक लागला कारण कुणबी साडी जी आशिल्ली ही कुळमी साडी आतां कितल्याशा नवी पिळगी जी आसा ती एक स्टायल म्हणून वापरपाक लागला ताचें न्हेसपाची स्टायल मातशी वेगळी जाल्या आसत पूण तोच प्रिंट तीच साडी परत एक फावट नव्यान वापरपाक लागलां सो आमची जी पारंपारीक भेस आसा तो जरी आदलो जालो तरी तो नव्यान फॅशनीन येतलो तेन्ना नवी पिळगी आमची आपणावपाक लागतली पूण भांगरांच्या बाबतीन उलोवपाचें जालें जाल्यार भांगरां आमकां फक्त जेन्ना उत्सव किंवां लग्नां आसतात किंवां कसलेंय सण बी घरान आसता त्या वेळाचेरच दिश्टी पडटा नाजाल्यार ती बँकांनी वचून रावतात कारण हालींच्या तेंपा चोरयोय इतल्यो वाडल्या तातून घरांतल्या घरान भांगरां दवरपूय खूब कठीण जावपाक लागलां भांगरां पयलींची जीं आशिल्लीं म्हणजे आमची आजी पणज्यो हीं भांगरां घरा कडेन घालून रावतालीं पूण आतां इतलीं भांगरां आंगार घालपाचें कोणाक पाशियेंस ना आनी घातले जाल्यारूय ते कितले सेफ हो एक प्रश्न आसा मंगळसुत्रां सुद्दां आमी पयली जाल्यार पयलींच्या काळान किंवां आतां सुद्दां आमकां खूब कडेन मंगळसुत्र घालतना दिश्टी पडटा आमकां खूब कडेन आतां मंगळसुत्रां न घालपी मनशांय दिश्टी पडटा तातूंत भितरल्या हांव एक आसां भांगरां हीं पारंपारीक पूण त्या भांगरांचीं आतां दर इतली वाडल्या की की नवी पिळगी जेन्ना भांगर घेवपाक वता तेन्ना ताका आपलें आयुश्य पणाक लावचें पडटा आदले जे आमचे पारंपारीक जे आमचे फॅमिलीचे जे घरांचे बी भांगर आशिल्ले तें तांणी सांबाळून दवरलां तांचे खातीर व्हडलो खजानो आसा पूण जांचे कडेन अशें तरेची भांगरां नात तांकां मात जेन्ना लग्न जाता किंवां खंयच्या कार्या खातीर भांगर घेवपाक वता तेन्ना मात खूब कठीण जावपाक लागता